कब्जमे अहाँकेॅं गरम हल्का सुसुम दूधके ओहिमे हल्का हल्दी देल जाइ छै घी देल जाइ छै तहन ओ पी लेइ छै तऽ ओहिसँ लैट्रिन सही होइ छै हल्का गर्म पानि सुसुम पीबए छै ओहिसँ ठीक भए जाइ छै लैट्रिन सही रहै छै ओहिसँ कब्ज नहि रहै छै लैट्रिनमे इएह होइ छै अहाँकेॅं आर ओकर अथी घरेलु इएह ओकर दवाइ होइ छै ओहिसँ आदमी सही भए जाइ छै इएह देल जाइ छै